मेरा नाम रूपेंद्र सीसोदिया है और मैं हनीपुर क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हूँ जो सतपुड़ा क्षेत्र की पहाड़ियों में आता है तो बैतुल ज़िले में बहुत प्रसिद्ध जगह है भोपाली कहा जाता है कि भोपाली में शंकर जी भी शंकर जी से कथा एक जुड़ी है जब माया भस्मासुर को शिव भगवान से वरदान प्राप्त हुआ तो वह उस वरदान के चेक करने के लिए या उसे देखने के लिए शंकर जी पर ही प्रहार करने लगा जब शंकर जी भाग रहे थे तो वह भोपाली में एक गुफ़ा वहाँ पर आ कर विश्राम किया कुछ समय विश्राम करने के बाद वो वहाँ से निकले तो जिससे आज के समय वहाँ एक मंदिर का निर्माण हुआ जिसे भोपाली महादेव कहा जाता है वो सतपुड़ा पहाड़ियों के बीचों बीच पाया जाता है जो आमला जिसके पीछे आमला और आगे साइड भोपाली गाँव है जो पहाड़ी के पीछे आमला और सामने रानीपुर भोपाली गाँव पड़ता है जो बहुत ऊँचे पहाड़ पर स्थित है जहाँ पर काला बाबा मठा रहते वो भोपाली मेला भोपाली में मेला भी लगता है भोपाली मठार देव मंदिर भोपाली महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सावन के महीने में कावड़ यात्रा भी लगती है और हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है तो हमारा आना जाना प्राय प्राय होता ही रहता है हाँ और भोपाली में सावन महाशिवरात्रि के में अवसर पर बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है यहाँ और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो छः मध्य बैतुल का दूसरा सब से बड़ा मेला भोपाली मेला ही होता है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अतरंगी अतरंगी वस्तुएं झूले सब प्रकार की चीज़ों का मिल जाती हैं और अगर आप सावन में जाएंगे तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आप से चलना भी नहीं ढंग से नहीं हो पाता भोपाली मेला भोपाली एक बहुत ही फे़मस चीज़ है जो अभी हमारे ज़िले के अलावा अन्य ज़िलों में भी प्रचलित होने लगी है भोपाली क्षेत्र बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध क्षेत्र